आं सांग हय हय तुक तुका कळपा आशिल्लें कितली तुगे पर्संटेज सॅवँटी किदें म्हजी एटी आजुनी करुना हांवें खंयचें किदें करपा तें कळना फॅमिली सगली म्हणटा म्हाका सायंस घे म्हणन पूण म्हाका कॉमर्स करपा जाय तूं किदें करतलें आं हां खंयचे कॉलेजीन हांव चडशें सावड्ड्यां पूण सावड्डे खंयची कॉलेज बरी आसा पूण टेंगे मागीर पर्संटेज कितली आसा ती पळोवपाक जाय न्हय घेता जाल्यार आमकां तेंगें एडमिशन फूल जाला जाल्यार आमगे बरी आसा प आम बेगीन वयचें पडलें ना हय मागीर तेंगे ते प्रॉस्पॅक्टर बी आसत न्हय घेवपाचो तो घेवपा पडलें ना

दोनीय कडेन मेळटा जाल्यार पळोवया तूं खंय वयतलें दोनीय कडेन दोनीय कडेन घेवन दोरया प्रॉस्पॅक्टर मागीर पळोवया खंय वसपा तें हय पयन पळोवपाक जाय आमगे सगले म्हागे दीदी बी हांगां सिटयनाकू गेलो गो

बरें मागीर पळोवया तर बरें आं बरें बरें ओके बाय